गाय को जो है कुछ ऐसा होता है जोकि जैसे कि मान लीजिए अगर गाय पोसते हैं तो खाना बंद कर देता है खाना जब बंद करता है तो हम लोग समझ जाते हैं जोकि गाय को कुछ अंदर कुछ बीमारी हो गया है इस इसके लिए हम डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर गाँव के आते हैं उसको देख रेख करते हैं तो दवा देते हैं और वही लेकर के जो है फिर गाय ठीक होती है इस समय एक ठो जैसे कि कोरोना हुआ था तो जैसे मुर्ग़ी को हो गया था उस उस मुर्ग़ी से लेकर के दूसरे जानवर को हो गया तीसरे जानवर को हो गया जैसे कोरोना की तरह जैसे कोरोना में जैसे आदमी को होता था बीमारी जो एक दूसरे से मिलने से दूसरे को भी हो जाती थी उसी तरह गाय मल जितना भी था पशु पक्षी जो भी हैं उसको भी एक दूसरे से मिलने से उससे बीमारी होती थी बहुत सारी गाय मरी बैल मरे और बहुत से मुर्ग़ा मुर्ग़ी तो मरे किया यही सब होता है जोकि बीमारी और गाय भैंस बकरी मेमना जो भी है घोड़ा इसको तो इलाज हो जाता था लेकिन पशु पक्षी जो है जो पोसने वाला जानवर है उसके लिए तो दवा दारू कर लेते हैं आदमी और जो पोसने वाला एक नहीं है उसके लिए तो वह अपना बेचारे मर जाते हैं यही सब होता है और जानवर को कुछ ऐसा ही वह बीमारी हुआ था जैसे कि कोरोना कोरोना में बहुत से मुर्ग़ा मुर्ग़ी गाय बकरी घोड़ा यह सब मरा था बहुत सी चिड़ियाँ भी मरी थी यह सब देखने में मिला था हम लोग को जहाँ तहाँ चिड़ियाँ मर रही हैं जहाँ तहाँ जो है घोड़ा मरा कुछ ऐसा भी है गाय भी उस टइम में बहुत सारी मरी इससे जो है पशु यह जितना भी किसान लोग है परेशान हो गए थे अब क्या होगा इतना इतना रुपिया लेकर के ख़रीदकर के मैंने गाय को ख़रीदा और पशु के ख़रीदा और अब उसके बाद उसका खाना पीना सारी चीज़ व्यवस्था करते हैं उसके बाद की जब मर गया तो वह बेचारे का तो घाटा ही लगा कि लेकिन करेगा क्या यह तो बीमारी है इलाज के दौरान चलते रहता है इलाज लेकिन फिर भी सही नहीं होने के कारण मर जाते हैं सही इलाज नहीं होने के कारण यही सब होता है पूरे माल जाल परेशान रहता है किसान जो है अपना कमाता है खेती गृहस्ती करता है माल जाल को खिलाता है और पोसता है यही सब होते रहता अपना और क्या हुआ